गिबियावनो आङो बुंनो लुगैयो ओंखाम संनानै आंहा जोबोद मोजां मोनो माने जेरै जेनेबा गुबुन गुबुन ओंख्रि ओंखाम आरो फाजा एवनानैबो आं जोबोद मोजां मोनो सम सम माने आं सानफ्रोमबो माने ओंखामखौ माने संनाय जायो न'वाव माने जोंहा गुबुनाबो ओंखामखौ सङो जेरै आंनि बिजावजालि बिखुनजो बिसोरबो सङो थेवब्लाबो आंनो माने ओंखामखौ आं माने न'खराव आं बांसिन संनाय जायो आंहा माने ओंख्रिफोरखौ माने आं आंनि जेनेबा आं जेरै जानो लुगैयो आं बेबायदिनो सङो आरो आं जानो लुगैनाय बेसादफोरखौ जेनेबा आङो गोसो बायदियै माने जेरै थास' ओंख्रि आरो जेनेबा लाफा मैद्रु सबाइ ओंख्रि बेफोरखौ आं संनानै जोबोद मोजां मोनो आरो अमा बेदर दाउ बेदरफोरखौबो आङो एवनानै जोबोर मोजां मोनो माने आंनि लुगैनाय बायदियै आङो दायो आरो आंनि न'खरनि गुबुन जेनेबा आंनि बिखुनजो आरो बिजावजालि बिथांमोनाबो जेनेबा आंखौ सहाय खालामो समाव बिसोरबो सङो आं जेब्ला गोसो जाजासिम माने आंनो संनाय जायो माने आरो जाय दिना आङो माने जेनेबा गोसो जायाबासो आं माने आंनि न'खरनि गुबुनखौ माने आङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनो होनाय जायो आरो आंनो बांसिन संनो मोजां मोनो माने न'खराव संनानैबो मोजां मोनो आरो जेनेबा गुबुन गुबुन आइटेम जेनेबा संनायनि जेरै बेलेक बेलेक सिस्टेम जेनेबा बिफोरखौ इउटुब बा गुबुन गुबुन मबाइलफ्रावो नायनानै आंहा गोबां रोखोमनि माने संनायखौबो संनो लुगैयो माने आङो बेफोरबायदियैबो आङो नायनानै सोलोंनानै आङो गुबुन गुबुन जेनेबा सिस्टेमावबो आङो ओंख्रिफोरखौ बा फाजाफोरखौबो आङो संनाय जायो